اس اس علاقے میں کے لوگ اپنے مذہب کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اور اپنے مذہب کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے مذہب کے مطابق زندگی اپنی بسر کر رہے ہیں یا نہیں اگر کر رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی تنظیم کا انتظام نہیں ہوتا اور اگر نہیں کر رہے ہوتے تو ان کے لیے ایک خاص تنظیم بنائی جاتی ہے اور وہ تنظیم انہیں مذہب کی طرف بلاتی ہے برے کاموں سے منع کرتی ہے اور اچھے کاموں کی طرف ان کو مائل کرتی ہے اور وہ لوگ کہنا سننا آپس میں جاری رکھتے ہیں کہنے سننے سے آپس میں ایک دوسرے کو نفع ملتا ہے کسی کچھ مذہب کے بارے میں بات بتاتا ہے وہ اس کے اندر خود موجود ہو جاتی ہے